میری میری میرے گھر والے جو ہیں اور میری ماں یا بہن جو بھی ہے وہ وہ انہیں کھانا پکانے کا بہت شوق ہے تو وہ کھانا بناتے ہیں اور طرح طرح کے ڈشز ٹرائی کرتے رہتے ہیں یوٹیوب سے یا دوسرے ہی ایپ سے دیکھ کر تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی ان کی طرح ہی کھانا بناؤں پر تو وہ مجھے نئے نئے ڈشز بنا کر کھلاتے رہتے ہیں اس طرح سے میرے میرا بہت شوق بھی اور بڑھتا ہی جا رہا ہے کھانا بنانے میں اور میں اس ڈشز کو ٹرائی کرتی ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ میرے گھر میں ہی مجھے یہ سب چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر مجھے کھانا بنانے کا شوق شوق پیدا ہوا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کی طرح کھانا بناؤں اور اس کو اپنا پیشہ بناؤں اور جو بھی ہو میں اس کو اپنا پیشہ بنانا چاہتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی